جہاں تک خواتین کا مسئلہ ہے پہلے خواتینوں کے لیے دو ہزار چودہ سے پہلے کے میں بات کروں گا کہ خواتین کے لیے کافی سارے ایسے پروگرام آتے تھے کافی ایسی چیزیں ریڈیو کے ذریعہ چاہے ٹیلی ویژن کے ذریعہ تو ان کے ذریعہ جو ہے ان کو کافی سارا ہمت پروشان اور راستے بتائے جاتے تھے کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے کیسے بیماریوں سے بچنا ہے کیسے بچانا ہے اس طرح کا کافی ساری چیز خواتینوں کو بتایا جاتا تھا کسی نہ کسی مادھیم سے لیکن آفٹر ٹو تھاؤزینڈ فورٹین دو ہزار چودہ کے بعد سے یہ مسئلے جو ہیں کافی کم سے ہو گئے ہیں خواتین کے لیے اتنا کوئی اس حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا جن سے جو خواتینوں کے اندر حوصلہ ہو یا خواتین جو ہیں اپنی کافی بڑھتی ہوئی پرابلم کو یا تکلیف کو اپنے سے ہی اس کو حل کر سکے ایسا ہماری حکومت نے دو ہزار چودہ کے بعد خواتینوں پر کوئی بھی ایسا غور نہیں کیا ہے میں ہمیشہ حکومت سے چاہوں گا کہ پہلے کی طرح اس بار بھی خواتین پر دھیان دیا جائے